सब धर्ममे अलग अलग तरहके विशिष्ट एकर यूज करल जाइ छै जैसे कि छठ पूजामे ठकुआ पिरिकिया एकर अलग ही महत्त्व छै जैसे कि ठकुआके यूज छठ पूजामे बहुत जादा मानल जाइ छै आओर होली तऽ होली जैसन त्योहारमे खीर पूड़ी इत्यादिके यूज करै छै उ ओकर एक अलग व्यवधान छै तकर बाद दीवालीके समयमे देखल जाइ तऽ उस समयमे वहीँ पूड़ी सब्जी अलग अलग तरहके मिष्ठान मिठाइके उपयोग करै छै इस तरह धार्मिक पाबनिमे अलग अलग खाद्य पदार्थके बहुत जादा महत्त्व छै